मुंहिंजा साम मुंहिंजा ठाहियल लटा जेका बि आहिनि जामु मुंहिंजा ठाहियल सामान बि आहिनि वो मुंहिंजा घरुवारा ई यूस कंदा आहिनि अञा और मां बिजिनिस या कोई कारख़ानो न हलाईंदी आहियां बाक़ी मां कोई छोटो बिजिनिस ज़रूरु करणु चाहींदी आहियां छो की मां मूंखे सिलाई इलाही वणंदी आहे त मां सिलाई जो ई बिजिनस करणु करणु चाहींदी आहियां अञा त मां सिलाई पंहिंजे घरुवारे घरुवारनि लाइ ई कंदी आहियां जीअं मां पाण लाइ सुबंदी आहियां पंहिंजी धीअ लाइ पंहिंजे भतीजनि लाइ त पंहिंजी मम्मी लाइ त हो सभु पाईन्दा आहिनि हुननि खे सुठो लॻंदो आहे त घरवारनि हू त कोई अहिड़ी ॻाल्हि नाहे बाक़ी मां चाहींदी आहियां की मां पंहिंजे सिलाई में ई कोई नन्ढो बिजिनस अञा त मां न कंदी आहियां बटु मां अॻिते करणु थी चाहियां मां अॻिते ॿियो वधीक सिखणु थी चाहियां छो की अञा त मां सिर्फ़ु मुबाईल मों ॾिसी करे यूटूब मूं ॾिसी करे घर में हू सुबंदी आहियां त मां सोचां थी की मां पंहिंजो सिलाई जो कमु कयां और करे करे अॻिते वधां जीअं तव्हां हिन में करणु चाहींदी आहियां त मां सोचां थी की मां पंहिंजो फैशन ब्रैंड पंहिंजे ई नाले ठाहियां ताकी मां हिन में अॻिते वधी सघां और ॿाहिले जेकी बि क़ीमत हू तय हूंदी पोइ मां पंहिंजा हुन में पंहिंजा ई रेट रखी थी सघां पंहिंजे हिसाब सां रखी थी सघां जीअं मार्केट मूं हलनि था त उन्हनि खां ॾिसी करे कमु हलाइण लाइ मां अपने हिसाब सां करे थी सघां थोरा घटि रखी थी सघां छो की कोई बि कमु हलाइण लाइ पहिले थोरो घटि पंहिंजे मूं घटि शुरू करिणो ख खपे हां और त मां हीउ सोचां थी की मां पंहिंजो करां पर अञा मां कुझु करिदी नाहियां अञा त मां पंहिंजे घरुवारनि तां सुबंदी मगर मूंखे घरुवारनि सां ई इलाही प्रेरित करो आहे त हाणे मां सोचां थी की मां पंहिंजो बि कमु करां और पा पंहिंजो ई सिलाई जो कमु पाण पंहिंजो ई घर मूं ई शुरू करां सभिनीनि खां ज़रूरी मां हे ई सोचां थी